جی سر بتائیں جی سر وعلیکم السلام بتائیں صاحب یہ ہاں ہاں اوکے سر یہ بتا جی بالکل سر یہ بتائیں جب آپ کے چار سو روپیہ ہے رامپور میں سماجی خدمت کس کس طرح سے

ہیلو ہاں یہ یہ بتائیں صاحب کہ یہاں پر رامپور میں آپ نے بتایا بہت اچھا لگا کہ غریبی اور بے روزگاری وجہ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ جو سماجی خدمات ہیں اس کے دائرے اور بھی بڑے ہو سکتے ہیں نا تو جیسے کہیں کسی علاقے میں کہیں پانی بھر گیا ہے ہے نا تو اس کے لیے آپ کیا کچھ تدابیر کریں گے

ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اچھا اچھا تو اور بتائیں صاحب یہ بتائیں آج کل ایک طبی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو علاج قاعدے سے نہیں ہو رہا ہے ایک اسپتال ناکافی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں